समाजमे एकता बनैके रहैके चाही समाजके मिलिजुलिके रहैके चाही समाजमे एकता ई जरूरी नहि छै जे हम पइसेसे मदति करबै शरीरोसे मदति होइ छै मिलिजुलिके रहलासे एकट्ठा रहलासे अच्छा परिवार समाज मिलिके एकता रहै छै एकता रहै छै एकता रहलासे अच्छा स्वभाव बनै छै प्रेम बनै छै सबचीज होइ छै समाजमे मिलला जुललासे प्रेम बढ़ै छै भाव बढ़ै छै एकता बनिके रहबै भगवानके ब अथीमे चलबै तऽ भगवान सबचीज पुर्ति करथिन एकता बनिके रहबै प्रेम बनैके रखबै भगवानो खुश होथिन भगवानो कहथिन कि देखहो कतना अच्छा छै ई दुनिआँ जे खूनके किछु रहै रीति किछु रहै लेकिन एकता छै तऽ भगवानके प्रेम खोजै छथिन ई नहि कहै छथिन कि जे हमरा एना करिके लड़िके झगड़िके लड़िके झगड़िके नहि भाइ भाइ बनिके मिलिजुलिके रहैके छै एक बनिके रहैके छै कि जे हमे एक बनिके रहबै ने तऽ ई दुनिआँ एक बनल रहतै अच्छा रहतै समाज मिलना जुलना एकता खोजै छै एकता खोजला कएलासे सबचीज मिलै छै सभ मिलिजुलिके पारिवारिक जीवन ई नै सोचबै जे हमर ई समाज छथिन कि कि छथिन सोचबै भाइ बहिन छथिन अब हमर परिवार छथिन हम एकता बनैके रखबै समाज समाज होलै सबमे प्रेम बनैके राखबै दुनिआँ लोक देखतै तऽ कहतै हे देखहो एकरा प्रेममे कतना छै समाजमे कतना एकता छै कतना मिलिजुलिके करिके रहै छै सभ एकता बनैके अथी करिके सभ इएहसब कहै छौँ करै छौँ जे प्रेमसे बढ़िके किछु नहि छै बालबच्चा सभके अच्छा ज्ञान बुद्धि देनाइ कएनाइ समाज चलेनाइ सब सब बढ़िआँसे रहनाइ कएनाइ लक्ष्मीके वास होइ छै प्रेममे दुनिआँ बसै छै बढ़िआँ एगो लक्ष्मी छथिन भगवानो खोजै छथिन प्रेम जहाँ प्रेम छै ओहेँ भगवानो वास करै छथिन ई नहि छै कि जे लड़ाइ झगड़ा अथी करिके वएहसे होइ छै जे चीज हम लड़बै झगड़बै तभी किछु होइ छै नहि मिलिजुलिके एक बनिके रहबै तब कोइ कामके निदान होइ छै अइसे निदान नहि होइ छै मिललासे सबचीजके समाधान छै आओर प्रेम लड़ला झगड़लासे किछु होइवला नहि छै जेना चलबै प्रेमसे चलबै एकता बनिके चलबै तनि उनार दबाव जेना जे होतै सबसे मिलिजुलिके रहबै एकता बनिके रहबै तऽ एक जगह रहबै आओर नहि लड़ि झगड़िके रहबै टूटी रहतै तऽ हम कहीँके नहि रहबै सभ ओन्नेसे ओन्नेसे ओन्ने बिखरैत रहबै ओहिपर लोककेँ भी हँसी अएतै अथी अएतै तऽ कथी ले हम हँसबै लड़बै झगड़बै एक बनिके रहबै दुनिआँ साहै छै जे एक बनिके रहबै तऽ ककरो हमरापर हावी नहि होतै अपन अपना आपमे मिलिजुलिके सबचीज करिके रहबै जे सबचीज अथी होइत रहतै ई थोड़बे छै जे हम लड़िए झगड़िएके रहबै तोँ हमरा मम्मी कहबही तऽ हम तोहरा बेटा कहबे करबै तोँ हमरा चाची कहबहो तऽ हम बेटा कहबे करबै ई थोड़े छै जे हमरा कि जे हमे कहबै हे नहि छौड़ा किएक एना एना कएलकै नहि तऽ सबचीज छिकै एकता एकतासे दुनिआँ बसै छै करै छै सब प्रेम भावके दुनिआँ छिकै आओर किछु नहि छै सभ मिलिजुलिके एकता बनैके सब समाजके सभ अपने आप छिकै ई नहि छिकै जे ओ हमर नहि छिकै ओ तोहर छिकौ ई ई छिकै ओ ओ छिकै सब एक्के किए ई नहि छै कि के छिकै समाज बनलैए कथी ले आइ ओकर मदति हम करबै हमर मदति ओ करतै तब ने समाज होलै समाजके इएह नियतिए छिकै कि जे मिलिजुलिके एकता बनैके रहबऽ करबऽ कखनहु हम मदति करबै कखनहु ओ मदद करथिन हे कि भेलै नहि भेलै हे कखन कि छिकै शादी छी चलिए ने कि करबै पइसा नहि हइ नहि हइ तऽ कि होतै होबे करतै कि चलिए जेना जे होतै से होतै मदति करबै आओर घर बनबै छिए हे एना करै छिए करिए ने तऽ होबे करतै कि नहि होतै जहाँसे होतै तहाँसे होतै प्रभु दैवला छथिन अप्परवला त्रिकाल छथिन बाबा भोला जे वएह पुरेथिन वएह करथिन सृष्टिके रचैता वएह छथिन हे भगवान तोँ मदति करहो आइ हमर करबहो बाबा भोला हम करबै ककरे तोँहो हमर तोँ हमर करबहो तेनाहि करिके बाबा भोला सबचीजके पुर्ति कएने जाहो कएने जाहो सब गरीबके गोहारि लहो जे केनाहुँ करिके दुनिआँ बसतै करतै एतने गो कहब